मेरा नाम कविता देवी ऐ जे मतलब कि जि'यां तुस दिक्खी लैओ हां अजकल्ल लोग बाह्र आह्लियां चीजां चूजां खंदे न बमार होई जंदे न किन्ने जादा इ'यांं कोई पीजे खा दा कोई मोमोस खा दा कोई कुछ खा दा ते सान मिगी इ'यां लग्गदा ऐ कि जि'यां एह् पीजे पूजे छड्डियै सानूं अपने जि'यां रुट्टी होई गेई फ्रूट इन्ने सारे भाई जेह्ड़े जेह्ड़े लोकें गी पची सकन उ'ऐ उ'ऐ बंदा फ्रूट खाने चाहिदे जि'यां लोक केह् करदे न जंदे घरा उद्धर घूमन ते लोग पीजे पूजे खंदे फिर जेल्लै ओह् पीजे पूजे खंदे न ते फिर ओह् बमार होई जंदे ते बमार होने कन्नै डाक्टरें कोल जाना इन्ने पैहे लग्गने ते ओह्दा कोई सानूं फायदा बी हैन्नी ऐ फायदा ते नेईं उप्परा अपने शरीर गी दुख देने आह्ली गै गल्ल ऐ ते एह्दे कोला खरी गल्ल ऐ कि सानूं फ्रूट खाना चाहिदा जोह्दे कन्नै साढ़ी सेह्त बी बनै ते होर सानूं कोई नुसकान बी निं होए ते उप्परा जे अहें पीजे पूजे खाई ले ते उप्परा एह् बमार बी होना पैहे बी बक्खरे लाने ते घरा आह्लें गी बी बड़ा परेशान करना ते जे एह्दे कोला खरियां चीजां न ते जे अस फ्रूट खाई लैचै ते ओह् ठीक ऐ ते जां अजकल्ल जेह्ड़े ञ्याणें ओह् ते फ्रूटें अल दिखदे तक बी हैन्नी ऐं कि चलो अहें जंदे घरा कुतै ते पुज्जी कुतै जंदे ते जंदे घरा घूमन ते खाइयै पीजे पूजे ते फिर होई जंदे बमार जि'यां बच्चे कालज गै जंदे न ञ्याणे स्कूलें जंदे न औंदे बक्खी ञ्याणें भुक्ख लग्गी दी होंदी ते बंदा फ्रूट फ्राट खाई लै ते ओह्दे कन्नै थोह्ड़ा ब्हौत ठीक रौंह्दा पर अजकल्ल दे ञ्याणे केह् करदे ऐ जि'यां औंदे ऐ भुक्ख भाक्ख लग्गी पीजे पूजे मोमोज मोमोज बर्गर बुर्गर बगैरा खाई ले ते एह्दे कोला खरा ऐ कि ओह् फ्रूट खाई लैन जि'यां इ'यां अम्ब होई गेआ अमरूद होई गेआ केला होई गेआ सेब होई गेआ इ'यां कोई बी फ्रूट खाई लैन ते जां जो उ'नें गी कोई इ'यां कोई प्राब्लम बी होए उ'नें गी बी समां ठीक होई जंदी ऐ जि'यां केईं लोकें गी अलर्जी होई जंदी केईं फ्रूटें कन्नै केइयें सब्जियें कन्नै ते उ'नें गी थोह्ड़ा ब्हौत ध्यान रक्खियै ते ओह्कड़ी चीजां नेईं खान चाहि दियां बाकी बथ्हेरे फ्रूट न बंदा अपने फ्रूट फ्राट खाई लैंदा ओह्दे कन्नै साढ़ी सेह्त बी बनी रौंह्दी ते ना घरा अह्लें परेशानी होंदी ते ना सानूं पैहे वेस्ट करने दी जरूरत पौंदी जि'यां अस बाह्रें दियां चीजां खाई लैग्गे ते ओह्दे कन्नै केह् होना साढ़े पैहे बी बरबाद होने ते सानूं पचना बी हैन्नी ते अहें बमार बी होई जाना ते घरा आह्लें गी बक्खरा परेशान करना ते आपूं बक्खरा परेशान होना ओह्दे ओह् जेह्ड़ियां बाह्रे दियां चीजां खाने कोला खरा बंदा घरा दी खाई लैऽ जां कोई फ्रूट फ्राट खाई लैऐ ते ओह्दे कन्नै साढ़ी सेह्त बी ठीक रौह्नी ते कन्नै असें अपनी जि'यां हून अहें कोई बमार होई जाए ते ओह् किन्नियां मतलब कि जेह्ड़ा कोई पढ़दा पुढ़दा होए ओह् किन्नियां छुट्टियां बी मार लैंदा ऐ ते एह् कोला खरा बाह्र दी चीजां कोला खाने कोला खरा कोई फ्रूट फ्राट खाद्धे दा होंदा ते साढ़ियां छुट्टियां बी निं ही बज्जनियां ते असें पढ़ी बी शैल लैना हा ते जाई आई बी शैल लैना हा ते कम्म जि'यां कम्म कुम्म होंदा ऐ ओह् बी शैल करियै करी लैंदा बंदा अदूं जेल्लै असें बाह्रे दियां चीजां खाद्धी दियां होन कम्म केह् बंदे दे शरीर दे अंदर जान होए ते बंदा कुछ कोई कम्म करै ना जेल्लै बंदे दे शरीर दे अंदर कोई जान गै नेईं होए ते उ'न्न केह् मतलब कि कम्म करना जां केह् करना

फ्रूट फ्राट बंदा खाए ते कन्नै सेह्त बी बनी रौंह्दी ते कन्नै बच्चे दा दमाग बी ठीक रौंह्दा ते कन्नै पढ़ाई अल्ल बी जैदा ध्यान जंदा ते कन्नै ओह् इ'यां बी फिट्ट रौंह्दा मतलब ठीक रौंह्दा पैह्लें पैह्लें लोकें घर घर अमरूदा दे बूह्टे बूह्टे लाए दे होंदे हे ते सेब केलें दे बूह्टे बी लाए दे होंदे हे घर घर अम्बें उम्बें दे बूह्टे बी लाए दे अजकल्ल ऐसा जमान्ना आई गेदा ऐ लोकें बड्ढी बुड्ढियै ते घर बिल्डिंग उप्पर बिल्डिंग बनाई जा दे बूह्टें बूह्टें दी कोई होश गै हैन्नी इ'यां केईं लोग जेल्लै बूह्टे गै नेईं होग ते फ्रूट कु'त्थुआं होने ते उस कारण बी सानूं बूह्टे बाह्टे लाने चाहिदे जोह्दे कन्नै सानूं बिल्डिगां ते चलो बनानियां गै रौह्ने बास्तै ते घर बनाना गै पौना ऐ ते पर फिर बी थोह्ड़ीब्हौत बंदा जि'यां इ'यां थोह्ड़ी पक्का करांदे ऐ लोग ते थोह्ड़ी ब्हौत बंदा ज'गा रक्खी ओड़ै घर गै कोई बूह्टा बाह्टा लाई लैऐ ते ओह्दा फ्रूट फ्राट खाई लै ते चलो केईं लोग नेईं बी लेई सकदे बाह्रा जैदा मैंह्गा मैंह्गा फ्रूट ते पर उ'नें घर गै लाई लैना चाहिदा पर ञ्याणे अजकल्ल ञ्याणें गी बाह्रा दियां चीजें कोला बचाने बास्तै खरी गै गल्ल ऐ कि बाह्रा आह्लियां चीजां इन्नियां मैंह्गियां मैंह्गियां औंदियां न ते पंज पंज सौ दो दो सौ रपेऽ दी इ'यां कोई चीज मतलब की जित्थै असें खर्च करना ओह्दे कोला खरा ते ऐ कि अस घर इक बूह्टा लाई लैचै जैदा नेईं चलो बंदा इक गै लाई लैंदा थोह्ड़ी हारी ज'गा गै रक्खी लैंदा कच्ची उत्थै बी लाई लैंदा उ'न्न केह्ड़ा सानूं कोई दुख देना ऐ